स्कूटर ओला ऊबर रिक्शा साइकिल गाॾी बाइक स्कूटी बे बेड़ी रेल गाॾी हवाई जहाज टैंपू ई रिक्शा मर्सिटीज़ हुंडई हॉंडा सिटी ऑटो